आंनि खामानि जायगायावथ' ओरैनो नांलायनायथ' जाया जानाया मानो होनोबा आं स्कुलावसो मावो एस ए टिचार स' जोंनाव बिदि नांलायनाय थासारि जाया मालाबाफोर जाफ्लांबायबा नांलायफिननानैथ' खामानि जाया एसे होननानै गाव रं बाथ' मानो गावनि मिसटेक गाव माने मिसटेक खालामाखैबाथ' मानो गाव होनजानो माने बेखौ होनफिन नांगोन किन्तु नांलायनानै नङा एसे बे बुजिनाय बायदि मोजाङै थान्दायै खोथाखौ स'ल्ब खालामनांगोन आरो ना नङाबा नांलायनानै होनबा आरो बे नांलाय नायानो जाफिनगोन बिदिनो खोथाया गोलाव लावलांबाय थागोन आरो जोङो डैलि मोनसे जायगायाव नो खामानि मावनोबो बे मोनसे जायगायावनो गावबा गावनि मोखां नायलाय लायनांगौ स' आं बिदि थासारिखौ लुगैया ओंखायनो आङो ईजि वेयै थान्दा वेयै स'ल्ब खालामनो नाजागोन जुदि जायोबा दासानदि थ' जायाखै आंजों जायोबा थान्दा वेयै स'ल्ब खालामनो सेसथा खालामगोन जायाबा जाया रायलाय लायनाय नङा आरो माथो